हांजी हा मां प्रीति डॉक्टर थी ॻाल्हायां तव्हां अहिड़ो छा खाधव जो अच्छा तव्हां कहिड़ी दवा खाधी अथव हाली अच्छा ॿियो तव्हांखे ईअं कीअं पियो लॻंदव अच्छा तव्हां तव्हां मुंहिंजे दवाखाने में अची था सघो हीअंर ॾिसो तव्हां हुते हुयव त हुते जे हिसाब सां मूं वटि का हीअंर दवा तव्हां वटि त पहुचाईंदमि कोन्ह तव्हांखे अचिणो पवंदव तव्हां आसे पासे में केरु हुजे जंहिंसा गॾु तव्हां गाॾी ते चढ़ी अची था सघो तव्हांखे हीअं चक्कर पा अचव त पंधु त अचिजो न त तव्हां कंहिंसा गॾु गाॾी ते अचो हिते मां तव्हांखे ॿुधाईंदीमाव जेका तव्हांखे जांचनि वाचन जी जरूरत पई त मां हूअ बि कंदमि तव्हांजे खून जी जांच बि जरूरत पई त कल्हि ई न मां तव्हांजी जांचू करे ॾिसां त तव्हांखे छा थियो अथव उन हिसाब सां मां तव्हांखे दवाऊं गोरी ॾई लईंदमि हा हा त तव्हां हिकु दफ़ो हिते अचो जीअं तव्हांखे थोरो फ़ाइदो पईंदव मां तव्हां ॾिसां थी अची करे तव्हांजे लाइ जांच वांच कयांव तव्हांखे छा थियो अथव तव्हांखे फूड पॉइज़निंग त कोन्ह अथव हुन हिसाब सां तव्हांजी अलॻि गोरी थींदव

हा इहे थी वेंदव नॉर्मल ॻाल्हि आहे वधीक न अचबो आहे घबरायो न तव्हां ठीकु थी वेंदा हा हा हा हा हीअंर मुंहिंजे वटि कलाकु दवा खानो खुलियलु आहे त तव्हां हीअंर अची वञिजो मां वेठल आहियां जी ठीकु आहे